सद्या तर म्हाका लागीचो आनी सामको यादिचो प्रसंग ह्या सांगपाक म्हळ्यार आमी दर्या देगेर भोंवपाक गेल्लीं दर्या देगेर भोंवपाक वयता आसतना आमच्या वांगडाक म्हाजो भाव भयण आत्या चेडो मामा चेडू आनी बारीक बारीक आमगे घरांतली भुरगीं आसलेली आमी पयली वयता आसतना चिंतले की आमी थंय वचून रांदतलीं आनी फुल्ल आमगेलो दीस थंयच वाया घालतली म्हणन तेन्ना आमी सगळ्यांच्या फस्ट काम केलें म्हणटा ते आमी फातर चडोवन गेली आनी गरोवपाक बसली थंय आमकां लागलें बरें नुस्ते हाडे गोबरें म्हणटा तशें ते काडले आनी आमी व्हडली जितली बी आसलेली ती आमी लाकडां पयली घेवन येयली तेजे नंतर जेवण करपाक दवरलें आनी बारीक भुरगीं आसलेली ती तेंच्यानी दर्या देगेर न्हावपाक स्टार्ट केलें न्हांवन जातकीर थोडे जाण जी तिसऱ्यांची कलरिंग कलरिंग कर्पां आसतात ती पुंजोवपाक स्टार्ट केली तेंच्यानी आनी जे फातरय आसता दुसरें दुसरें व्हडले बारीक अशें बरें दिसता सारकें अशें फातर आसलेले ते बी पुंजोवपाक तेंच्यानी स्टार्ट केलें आनी मागीर जेवण रांदून जाले नंतर सगळें भुरग्यांक आपयले थंय आमी जेवली मज्जा केली खेळ खेळ्ळे थोडेशें आनी तेजे नंतर मातशीं भोंवलीं मातशीं न्हांवली आनी आमी मागीर परत घरा येयली